ہیلو ہیلو ہاں جی میری بات آ میں نے نہ جی گروسری کا سامان خریدا تھا تو مجھے نہ اُس میں سامان میں پورا وہ خراب ہے چاول خریدے وہ بھی اور لایک بورا لے کے آئی تھی وہ پوری پیلی پڑی ہوئی ہے کچن

نہیں نہیں وہ پوری پیلی پڑ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے میڈیم وہ میں پورا وہ پیلا پڑ رہا تھا پورا وہ کھانے لائق بالکل بھی نہیں ہے اور جو چنّے تھے نہ چنّے میں نہ ہلکا ہلکی چھوٹی چھوٹی کیڑے نہیں ہو جاتے ہیں اندر میں ویسے کیڑے ہوئے ہیں وہ بھی کھانے لائق نہیں ہے بتائیے اب اتنا ہم لوگ ٹائم نکال کے ہم لوگ گروسری کا سامان لینے آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے اور پھر وہ بھی اگر اِس طرح سے نکل جائے تو بتائیے کیا کیجیے اگر آپ چیک کر کے دیتے نہ میڈیم میڈیم اگر آپ چیک کر کے دیتے نا اُس میں اتنی خرابی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز کا دیکھ لو کبھی چیز میں کچھ نہ کچھ نقص ہے اِس میں مسالے بھی نہ مسالے بھی پورے ایسے پھپھوند رہے ہیں جیسے برسات میں نہ وہ پرانے رکھے ہوں اور آپ نے وہی سب دے دیا ہو آپ کو نہ دھیان رکھنا چاہیے نہ کہ جو موسم چینج ہو رہا ہے نا تو موسم تو سامان خراب بھی ہو سکتا ہے تو کسٹمر کو آپ ایسے تھوڑے ہی سامان پکڑا دیں گے کوئی بھی اٹھا کر کے مسالے آپ چیک کیسے کر سکتے ہو وہ تو پورا پیکنگ میں تھا جب ہم کھولے اُس کو تو دکھائی دیا ہمیں پورا وہ خراب ہو رہا ہے برسات کی وجہ سے وہ پورا پھپھوندا پھپھوندا اُس میں ویسے ہو رہا ہے چنّوں میں بھی نہ کیڑے ہو ئے ہیں پڑے